جی ہاں میں گانے سنتی ہوں اور میں روز ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ گانے سنتے ہوں ویسے مجھے گانا گانے کا شوق ہے تو میں یوٹیوب سے گانا سیکھتی ہوں گنگناتی رہتی ہوں لیکن میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں گانا صحیح سے گا پاؤں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں سیکھنے کی تو میں یوٹیوب سے گانا سیکھتی ہوں رفیع جی کی گانے سن سن کے میں سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں لتا جی کی آواز سن کے ان کے گانے سن کے ان سے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں دن بھر ان گانوں کو گنگناتی رہتی ہوں